ہیلو جی سر بولیے جی سر بالکل آپ بولیے ہاں جی سر میرے پاس اویلیبل ہیں پھول آپ لینا چاہ رہے ہیں سر اوکے سر تو پھر بتائیے آپ اس کے بارے میں کیا جاننا چاہتے ہیں مزید اوکے سر جی جی جی سر ویسے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جاسمین کا فلاور جو ہے تھوڑا سا وہ مہنگا ہے ابھی میرے پاس آپ کو ایک بکیٹ پر بکیٹ کے پیچھے آپ کو ٹو تھاؤزینڈ پے کرنے پڑیں گے سر اور اگر جی جی سر جی اور سر جانتے ہی ہیں جاسمین ایک ول نون فلاور ہے اور اس کے مشہوریت جو ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے تو اس کے حساب سے سر ریٹ بہت زیادہ نہیں ہے آپ کو اس پہ غور کرنا چاہیے جی سر جی سر ہمارے پاس بہت سارے فلاورس ہیں اگر آپ چاہیں تو وہ سارے مل سکتے ہیں آپ کو کمل کے پھول ہوئے گلاب کے پھول ہوئے نارسیسس نرگس کا پھول ہوا بہت سارے فلاور ہیں آپ سر بتائیے کون سا لینا چاہیں گے آپ جاسمین کے علاوہ جی جی جی سر جی سر یہ آپ کو اس سے کم ریٹ میں پرووائڈ ہو جائے گا ففٹین ہنڈریڈ اینڈ جی جی نارسیسس کا فلاور جو ہے تھوڑا سا آپ کو مہنگا پڑے گا آپ کو ٹو تھاؤزینڈ ٹو ہنڈریڈ پے کرنے پڑیں گے اس کے لیے جی سر جی جی سر آپ کو سب مل جائے گا بوکے وغیرہ سب مل جائے گا آپ کو ہمارے پاس ہر ویرائٹی کے فلاور رکھے ہوئے ہیں اور ہر جگہ یوج کیے جانے والے فلاور اسی حساب سے تیار کر کے ہمارے پاس موجود ہیں ٹھیک جی سر اوکے اوکے سر تھینک یو سو مچ فار کانٹیکٹنگ می